मान लीजिए हम जूते के दुकान पर ही बात करते हैं तो जूता का दुकान जो होता है उनको मतलब जैसे हम अगर खोलकर बैठ गए तो नहीं चलेगा क्योंकि अभी बिना प्रचार का बिना कुछ मतलब इधर उधर किए हुए चल ही नहीं सकता है हंड्रेड पर्सेंट नहीं चलता है क्योंकि हर एक चीज़ प्रचार पर ही निर्भर हो गया है तो सबसे पहले हम लोग एक ये रिक्शा करते हैं रिक्शा में बैट्री उट्री लगवाकर और उसमें रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं तो वो मतलब गाँव में चारों तरफ अपना प्रचार हो जाता है या फिर ये करते हैं हम लोग क्या करते हैं ओपनिंग के दिन सबको बुलाते हैं सबको बुलाते हैं तो उस दिन भी मेरा प्रचार ही होता है क्योंकि सब आते हैं तो देखते हें कि जी इनका ये चीज़ का दुकान है तो उस दिन भी मेरा प्रचार हो गया और ये एक ये ऐसे हुआ और एक ये हुआ और एक अगर जो ज़्यादा पैसा वाला आदमी होते हैं वो पेपर में छपवा देते हैं पेपर में छपवा देते हैं तो पेपर वो भी प्रचार ही हुआ तो हम ज़्यादातर करके हम लोग गाँव का आदमी क्या करते हैं जो वो रिक्शा में ही रिकॉर्डिंग करके डाल देते हें और वो अपना पूरा गाँव में घूम घूमकर प्रचार कर देता है और फिर ओपनिंग के दिन सबको इन्वाइट करके बुलाते हैं सबको बुलाते हैं तो वो भी प्रचार ही हुआ इस ढंग से हम प्रचार करते हैं और बहुत मतलब ऐसे भी करते हैं कि जो मतलब गहिंकी मेरा होता है जो रेगुलर का कस्टमर मेरा होता है हम उसको बोलते हैं कि भाई मेरा प्रचार कर दो जहाँ भी तुम आएगा तो सारे दुकान से दस पर्सेंट लेस देंगे मार्केट पाँच पर्सेंट दे रहा है लेस तो हम दस पर्सेंट लेस देंगे और मेरा चीज़ भी बढ़ियाँ है तो ये भी प्रचार ही हुआ इस ढंग से भी प्रचार होता है तो ऐसे ही हम लोग प्रचार किया करते हैं ऐसे में अच्छे से प्रचार भी हो जाता है और मेरा सामान भी बिकने लगता है